आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो गायनाय फुनाय बे माबा मानसिनि रुद महर लानानै उजिनायनिफ्रायनो मावनो दांनो रोंनायनिफ्रायनो आङो एसे आथिं आखाइ रानायनिफ्रायनो गायनाय फुनाय संनाय खावनाय आरो माइ गायनाय बोथोरा माबे समाव दैज्लां बोथोराव आरो मोसौजों हालेवो जोंथ' हिनजाव मानसि गायो फुयो बे हौवा मानसिआथ' हालेवनानै गायो फुयो माबा हालेवनानै होयो हिनजाव मानसिआथ' गायो फुयो हौवा मानसिआ मोसौजों हालेवना होयो आरो आलि खोयो आरो गायखांनायनि उनाव मेसें समाव हानानै खासिजों हानानै मारा होयो रोगायो बजा खानानै आरो आङो देरनायनिफ्राय संनाय खावनाय उन्दैनिफ्रायनो फाखा आरो दानाय लुनाय आरो आं दा बिराद खस्थ' आङो फायखारिफोर खालामनानै दा आङो हाबा जानानै फायखारिफोर खालामनानै फिसाफोरखौ खस्थ'यै फोरोङो थाखा गैया फैसा गैया दा आं दाउ फायखारि खालामला बायनानै जायो दा आं हौवाबो गैला आं बिराद खस्थ' थाखा गैया फिसाफ्रा बिसिबां मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै आं बेसेबां दुखुथिया आङो फिसाफोरनो बिसिबां खस्थ' आं लेखा फोरोंदो फिसा सिथाम खांदों फोरोंदों खांदों दा थाखा फैसा गैया बिराद खस्थ' दा बिदिनो खस्थ' मावनानै जायो आङो बेखौनो फिसाफोरनो एसे जानानै एसे फोरोंनायाव हरो दिनै आङो साद जारला दिनै अखा बांखा दिनै खामायनाय गैया मानाय गैया आं बिराद खस्थ'आव दङ आरो दिनै आङो अबाव मोनगोन अबाव मोना सान्दुं अखा हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं बुरलुन बुरला लेवार दाउखाबाबो आं थांनानै मैगं थाइगं लायो दिनै खस्थ' आङो फिसाफोरखौ बिराद खस्थ'यै फोरोंदो दिनै आं फायखारिफोर खालामनानै जाहोयो लोंहोयो आङो एसेखौनो थोरायनानैबाबो गोदोनिफ्राय आं खस्थ'खा आरो खस्थ'निफ्राय लेखा रोङा फरा रोङा आङो साद जारला दिनै साख्रि गैया बाख्रि गैया आरो जों लेखा रोङै मानसिया मा साख्रि मोननो दिनै हाजिरा हुजिराखौबो मोननो थांला बेसेबां खस्थ' दिनै खस्थ' मावनानै जायाबानो उफाय गैया जोंना खाफालानो गाज्रि दिनै गोदोबो उन्दै समनिफ्रायनो लेखा फरा फोरोंजानो मोनबोयासै गोदोबो आइ आफा मोनहानो खस्थ'मोन जों दा बेखायनो जों दा खस्थ' गोलैबाय जों दा संसारनि बेलायाव हाबनानैबो जों दा ससेआवबो हौवा गैया जों दा बेसे खस्थ'जों फोरोङो जाहोनानै फिसाफोरखौ खस्थ'यै खांबोदों थाखा फैसा गैया जों अखा बांखा दा आं बेफारि खालामनानै जाहोयो ना एसे मोनगोन ना गुरनानै बेफोरखौ आं फाननानै बिजोंनो माइरं दैरं एसेखौनो एसे होफैयो फिसाफोरनो बेखौनो फरायनायावबो बाहायो आरो जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो गायबोबाय फुबोबाय आजां गाजां मावबोबाय दांबोबाय जोङो रोंनायनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो मानसिनि जिउ रुब लानानै उज बोनायनिफ्रायनो गायबाय फुबाय जोङो गासिबो सौवो खुयो जोङो माइ माइरं गोजां बोथोराव उवालाव सौवो गाहेनजों आरो सान्द्रिजों सालियो संग्रायजों जाउवो जों जेरैबो आखा फाखा आरो ओंखाम ओंख्रि संनायावथ' दाबुंसै गासिबो सबाय दाउ अनला दाउ मेवाइ आरो मैथा ना आरो अमा बेदर एवनाय आलु जों बेसेबां फाखा गासिबो जानाय लोंनायाव जों दानाय लुनायाव जों गासिबो फाखा आरो मावनाय दांनायाव जोंखौथ' सिखोमानो हाया आरो गोजां बोथोराव मैगं थाइगं बायदिसिना लाफा लाइ मुला दुनदिया बेफोरखौ मोनजायो जों बेफोरजों बेसे गोथाव ओंखाम जायो मैद्रु मैलाजों बेसे मोजां जों बेजोंनो ओंखाम खबसेखौनो गोजोनाय जायो दिनै जोङो मावनाय दांनायावबो जेनखाया आबाद खेथि मावनायावबो जोङो दलरसे हायावनो मैगं फोनानै जायो दिनै फिफां लाइफांखौबो थसे फनायाव जों थनै गाइयो गय खान्थाल थायजौ दिनै बारि बागानफ्रावबो जोङो लांदांआव दोना दिनै जों खहा खालाया दिनै बारि बागानखौबो जोङो दिनै सुफुङो गुबुंआव दोनो जों बेखायनो बारि बागानखौबो जों लांदांआव दोननो हाया जों गासिबो नांगौ जायो मानसिनि महर रुब जिब लानानै मानसिनो गासिबो गोनांथि जाना फैयो जों बेनि थाखायनो गासिबो नांगौ जाना फैनायनि थाखायनो जों बिफां लाइफांखौबो थसे फबा जों फांनैखौनो जों गायखायो बेखायनो फिसाफोरनोबो रायजो जानाय संसार जानाय बेलायाव नांगौ जायो हिसाबै जों गासिबो खहा खालायनो हाया जों गासिबो मावलांजोबनो हाजोबो गासिखौबो रोंखा राखा गासिबो गायनाय फुनायावबो जेननो रोङा जोङो दानाय लुनायावबो जेननो रोङा ना लायनाय बेदर लायनाय जेरावखि जाया जों फाइखारिफोर खालामनायावबो जों दा खस्थ'यैनो जों गासिबो माबाजोबो नागेरला नागेरलि हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगंबाबो बुलुन बुरलान फिसाफोरनि जानायनि थाखाय जों नागेरो दिनै अखा बांखाबाबो जोङो बाबाबो ग'वा जोङो खस्थ' साद जारलाखौ जोङो रुजुननानैबाबो जों गासिबो माबाजोबनो हायो दिनै जोङो बेखायनो जोंखौ रावबो फेजेननो हाया जों खस्थ'खौ गिग्रा खस्थ'खौ जों गासिबो रुजुननो हाग्रा जों गासै उथ्रिनो बारग'नो जों हाजोबग्रा जों हायियानो गैया गासिबो हा जावनानै हा रोगानाय रुजुननाय रोगानाय बेफोरखौबो हाजोबो जों गासिबो सोरबा खामानि थिनबाबो हायैआनो गैया जोङो बोलो आरो सोलोजोंबो जों जुजियो नाजायो आरो जों एम्फौ एनलाबो लायो जों दाउ अमा लायो जों मोसौ फिसियो खस्थ' दिनै मोनसे खामानि थेखायाव फाननांगौ मोनसे माबायाव मोनसे खामानि हाबाफ्रावबो बाहायनांगौ होन्नानै जोङो गासिबो माबाजोबनो ओंखायनो न'खराव लांदाङै थानो नाङा जों दाउ अमा बोरमा बिदि मोसौ जों फिसियो गासिखौबो ओंखायनो जोङो गैयाबाबो रायजो जानायनि बेलायाव जोङो दिनै बेफोरखौ गासिबो लानांगौ जायो जों गासिखौबो नांगौ जायो दिनै नाङैआनो गैया जोङो गासिखौबो नांगौ जानानै फैयो दिनै जों बेखौ गासिबो मानसिनि थाखाय सोलिजोबनाय गासिबो खामानिखौ खामानिआव बाहायजोबनाय मानसिया गासिबो नांगौ जानानै फैयो दिनै जोङो बर'नि फिसा जानानै जों गासिबो रोङै गैया रोंजोबो जों गासिबो दानाय लुनाय आखा फाखा दैज्लां बोथोराव माइ गायो हौवा मानसिफ्रा मोसौजोंनो हालौवो आलि खोनानै होयो जों हिनजाव मानसिया गायो फुयो आरो जों संनाय खावनायावथ' आखा फाखा दानाय लुनाय जोङो मेसें दिनावबो जोङो उवाल गाहेनजों माइ सौवो सान्द्रिजों सालियो संग्रायजों जावो जों गासिबो आखा फाखा दानायाव लुनायाव एम्फौ एनला लानाय मोसौ अमा दाउ बोरमा फिसिनाय गासिबो न'खराव संसार जानायाव गासिबो नांगौ जानानै फैयो आरो जोङो हाजिरा हुजिरा मावनो हायैयानो गैया मावनोनो हाजोबो खस्थ'खौ जों भुगिनो हायो रुजुनजोबनो हायो गासिबो हायैआनो गैया फिसाफोरनि थाखाय जोङो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानैबाबो आरो गांनायखौ गांनाय उखैनायखौ उखैनाय होनालासेनो जोङो बेफोरखौ सयज' खालामनानै जोङो हजम खालामनानै जोङो फिसाफोरनि थाखाय अबाव मोनगोन अबाव मोना थायसेखौनो थाइनै थायनैखौ थायथाम जोङो खालायनानै गरसेखौनो गरनै गरनैखौनो गरथाम खालायनानै जों फिसाफोरनो एसेखौनो एसे बोखानानै बेखौनो जाहोनानै बेखौनो लोंहोनानै बेजोंनो फिसाफोरखौ जोङो एसेखौनो एसे जों फोरोंबोदों लेखा फरायहोबोदों गैयाबाबो खस्थ' बाबो हाजिरा हुजिरा मावनानै जानानैबाबो दानि जुगावथ' जाम्बि जाम्बा जायोबा मानसिफोरजों मिनिजायो दिनै सिखोमा जागोन दिनै मेगन नुहोनो रोङाबा मोनसे माबा साइन होनो रोङाबा जोंथ' गोदोनि मानसि जाबाय जों जाम्बि जाम्बा जोङो गोदो फरायबोनो मोनासै दिनै फरायबोनो मोनैआव जोंहानो बिराद जाम्बा जाबाय जोंहा जोंनिया थांबाय जोबबाय जों दा फिसाफोरनि बेलायाव जों एसेबाबो जोंहा फोरोंबोनांगौ जाहैदों उफाय गैया जोङो फिसाफोरनो जों बिराद खस्थ' फिसोफोरखौ जों मारै जाहोलांनो हागोन मारै जाहोलांनो हाया मारै फेदेरलांनो हागोन मारै फेदेरनो हाया फिसाफोरखौ जों मारै साया सायख्लु खालामलांनो हागोन फिसाफ्रा दिनै एसे एनै फरायनायावबो दिनै साख्रि गैया बाख्रि गैया मारै रोंलांगोन मारै जालांगोन दिनै हा हु गुैया जों बेसे खस्थ' जों फिसाफोरनि थाखाय मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै बेखायनो हाजिरा हुजिरा फायखारि फुइखारि खालामनानै जों मावनानै जायो जेरैबो आखा फाखा जों गासिबो कनट्रल खालामनानै लाजोबनो हायो जों गासिखौबो जोङो हजम खालामनो हायो जोङो फिसाफोरनि थाखायनो बिखा फोरदाननानै जानजि खानानै हायैआनो गैया गासिबो हाजोबो हायैयानो गैया हानांगौ हानांगौ जोंहा दिनै फिसाफोरनि थाखायनो जोङो गांनायखौनो गाङाखै होन्नानै उखैनायखौनो उखैयाखै होन्नानै जों गासिबो हजम खालामनानै बिखा फोरदाननानै सोरबा माबा थिनोबाबो औ हायो जों थांगोन जोंहा मोनथोंल' थाखा फैसाखौ फिसाफोरखौ माजों जाहोगोन ओंखाम मुथासेया बहाय मोनगोन जों बेखौनो सानैनो सानैनो मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै दिनै सानदुं आरो अखा बेफोरखौबो जोङो उथ्रिनानै जों सयज' खालामनानै गासिखौबो हायैआनो गैया हानांगौ जों गासिबो हाजोबो जोङो जेबो प्रब्लेम गैया जों हायो हायो हाथारो जोङो हाजोबथारो जों गासिबो